अ क्वीज कुकवॅरांत एक वायट गजाल म्हणजे ताका शिटी ना म्हणजे तातुल्यान आमी जेन्ना कुकर लायतात तेन्ना आमी म्हणटात आगो कितल्यो शिटयो जाल्यो तीन शिटयो जातकूच गॅस बंद कर आ पूण हांगा तश्यो शिटयो ना हांगा तुवें कडकड थामसर थंयच रावचें पडटा किंवा ताजेर आवाजचेर नदर दवरची पडटा म्हणजे आवाजाक कान दिवन तुवें रावूंक जाय हो ताजो एक न्हयकारी गूण ओके इतलेंच